ہاں ہلو ہاں ہم بول رہے ہیں بتائیں اچھا لیجیے ہاں ہے میرے پاس اس کا دام ہم نے ایک ہزار روپئے ہاں ہاں کہاں زیادہ دام ہے اتنی سستی تو ہے ایک ہزار روپئے بدیسی پھول ہاں ہاں تو اتنی سستی آپ کو اتنی سستی یہ پھول آپ کو کہیں نہیں ملے گی مارکیٹ میں ہاں ہاں ہاں ہاں بس میرے پاس ہی اتنی سستی یہ پھول اس سے اس سے سستی کہیں نہیں مل سکتا یہ پھول ہاں تو ہم منع کب کر رہے ہیں آپ کو لیجیے میرے پاس ہے ایک ہزار روپیہ بتا دیے نا دام کیسے توڑیں ایک تو ایک ہزار روپئے بتائے اس سے کتنا کم کریں اور دوسرے دوسرے دوکانوں میں دو ہزار پچیس سو تین ہزار کے ملتے ہیں ہاں تو وہی تو ہم بھی بول رہے ہیں اچھا پھول ہے تو سستا تو دے رہے ہیں ایک ہزار روپئے کلو دے رہے ہیں ہم ہاں نہیں اگر دوسرا پھول لینا ہے تو اور بھی ہیں دو چار پھول اور بہت سستے سو ڈیڑھ سو دو سو ایسے مل جاتے ہیں سستے پھول اچھا لیجیے لے جائیے ایک ہزار روپئے کلو اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے